सहरसा जिलामे कोनो भी शुभ काज करबाक पहिने अपना अपना गोसाइकें समीप जाकऽ पातरि देबाक रीति अछि आर ओकरा बाद मुण्डन जनेउ शादी विवाह ईसभ जे होइ छै ओहिमे हुनकर होइ छै आ सहरसा जिलामऽ हरेक जातिके हरेक धर्मके पालन होयत होयत अछि एकरा लेल हमसभ बहुत गौरवान्वित रहैत छी जे सहरसा जिला मिथिलाकेँ एहन जिला अछि जैमऽ सभ जाति कऽ अपन अपन धर्मकें प्रति बहुत ही बढ़िआँ आस्था छै एकरा लेल आ हम आशा करै छी जे अहिना